हैलो अंजी अंजी एह् योगा क्लॉसां थुआढ़ियां बौह्नियां एह् इक्क तरीक शा एह् पैह्ली तरीक कशा बौह्नियां पैह्ली नंवबर कशा थुआढ़ा टैम होना थुआढ़ी मर्जी ऐ तुस चाहो तां सबेरै बी करी सकदे जेकर थुआढ़ी मर्जी होऐ तुस रातीं बी करी सकदे कुदै शामीं दे बेल्लै सबेरै फीस ज्हार रपेआ म्हीना बस नेईं नेईं ओह् ज्हार गै रौह्नी दौ घैंटे सबेरै दौड़ छोड़ियै चार बजे कशा लेइयै छे बजे धोड़ी ते शामीं होनी पंज बजे कशा लेइयै सत्त बजे धोड़ी होनी इक्क बारी गै अगर तुस सबेरै करनी ते सबेरै गै शामीं करनी होऐ ते शामीं करी सकदे अं हफ्ते हफ्ते छे दिन तां थुआढ़ी क्लॉस लग्गनी नॉर्मल अगर कुदै बिच कुदै बड्डी छुट्टी होंदी उस दिन छुट्टी होनी नेईं तां इंया क्लॉसां बौह्नियां आं उस दिन छुट्टी होनी भी ते ओह् फीस पूरे म्हीनै दी गै चली आं नेईं नेईं तां ठंड च रक्खो आं ठीक ऐ ठीक ऐ फायदे इयै कुदै जोड़ें पीड़ां दर्द होऐ कोई प्रॉब्लम होऐ अंदरुनी अपनी कोई बीपी दी प्रॉब्लम होऐ कोई माईग्रेन बड़े सारे जोड़ें कन्नै बंदा फिट रौहंदा योगा कन्नै बंदा पूरा फिट रौहंदा पता गै होना तुसेंगी पराना रवाज़ ऐ एह् आना भी घर बेहियै करने आं घर अंदर ख'ल्ल तुसेंगी कंबल बिछाई ओड़ने आं इक्क आं ते बस उसदे उप्पर बेहियै तुसें ई सनाई ओड़ना की असें फोनै उप्परा अंजी खाना पीना नेरणे पेट करी ओड़नी पानी पीऽ ओड़ेआ सबेरै उट्ठियै तुसें पानी पीना इक्क केला खाई ओड़ेआ बस तुसेंगी व्हाट्सएप ग्रूप उप्पर अं'ऊ तुसेंगी ऐड करी ओड़दा नी ते उसदे उप्पर गै तुसेंगी भी लिंक औना इस आस्तै ते इक्क परीक्षा तुसेंगी करनी पौनी नी वीडियो कॉल दा लिंक आना त् तुसें ओह् दबाना ते ज्वाईन होई जाना अं ते